ہیلو یس ڈاکٹر میں میں آپ کی پیسنٹ بات کر رہی ہوں مجھے آپ کی میڈیکل کنڈیشن کو لے کر کچھ ایڈوائس لینی تھی جی آپ سے میرا تھا اب پھر کہنے لگا مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے جی نہیں یہ دو تین ہفتوں سے ایسے ہی تھوڑا تھوڑا تھا اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے جی جی اور کچھ جی جی جی جی یہ تو میں لے ہی رہی ہوں لیکن اِس کے آ اِس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں جی نہیں جی جی جی اور کوئی آپ ایڈوائز مجھے کرنا چاہیں گے جی ڈاکٹر میں ایسا کرتی ہوں میں آپ کی کلینک آ جاتی ہوں آپ میں میرا ہول باڈی چیک اپ کروا لیں

جی جی جی اوکے تھینک یو جی میں کل آ جاؤں گی اوکے اوکے تھینک یو